जोङो हाथाय बाजाराव थाङोब्ला गावनि गायनाय बेसात मुवाखौ फान्नो थाङोब्ला ज' ज' लोगोमोनलायबा जेरै जोङो सोरबा फान्नो हानाय सोरबा फान्नो हायिखौ ज' ज'यै रायलायलायो सोरनाबा मैगं थाइगं फान्नो हानाय सोरबाबा फान्नो हायै जेनेबा सोरनाबा दाम बुर्जा सोरनाबा दाम कम बेफोरखौ जों हाथाय बाजाराव रायलायबायलायना जायो आरो गावजों गाउ ज' लोगो मोनलायबा जेरै आह मुलानि दामा एसे कम लाफानो दामा एसे बारा बिउरनि लाइनि दामा एसे कम बेफोरखौ आलु दामफ्रा एसे बारा जादों फान्थाउफ्रा एसे बारा जादों बेफोरखौ जों गावजों गाउ ज' लोगो मोनलायबा लायरायनाय जायो जेरै हाथाय बाजाराव गासिबो गामिनिफ्राय ज' ज' लोगोमोनलायनाय जायो आंखायनो बिदि जयै जयै रायलायनाय जायो आरो जेरै आह सोरबाया गुबुननि खोथाखौ रायलायबाय सोरबाया गुबुननि खोथाखौ बुंलायबायनाय जायो बेखौनो जोङो हाथाय बाजाराव ज' ज' रायलायबाय थानाय जायो